دلّى كى اہم ثقافتى اور فنّى روايتوں ميں ادب موسيقى رقص مصوّرى اور مجسّمہ جيسى چيزيں شامل ہيں دلّى ميں جگہ جگہ پہ اردو ادب كى نشستيں ہوتى ہيں اور مشاعرے ہوتے ہيں جس ميں سارى مذہبوں كے لوگ آتے ہيں اور اردو اور اردو شاعرى كا لُطف ليتے ہيں اور ان کے ان کی شاعرى كے بارے ميں زيادہ سے زیادہ جاننے كا موقعہ ملتا ہے اور بھاشا كو اور اس كى تہذيب كو نزديک سے جاننے كا موقعہ ملتا ہے اور اس سے یہ لوگوں ميں دوستى بھى ہوتى ہے اور ان كے بيچ كى جو اتحاد ہے ايكتا ہے وہ اور مضبوط ہوتى ہے اس كے علاوہ كئى سارى جگہوں پہ پينٹنگس كى آرٹ گيلريز لگائى گئى ہیں جہاں پہ كئى بار ويک اينڈس ميں ايونٹس كيے جاتے ہيں یہاں پہ جو دلّى كى جو عوام ہے وہ آتى ہے اور وہاں پر الگ الگ مصوروں كے دوارا بنائے گیے پينٹنگس كو پڑھنے كا ان كو سمجھنے كى كوشش كرتى ہے اس ميں چُھپے ہوئے اشاروں كو سمجھنے كى كوشش كرتى ہے اور يہ سب چيزيں ان كے ذہنى كو ذہن كو ڈيولپ كرنے كے ليے ايک ميڈيم كا كام كرتا ہے اور ان سارے لوگوں كى سمجھ كو بڑھانے كا كام كرتا ہے ساتھ ہى كئى سارے لوگوں پہ فوک ڈانس اور فوک ڈانس كى محفليں ہوتى ہيں جس ميں لوگ آ اپنى جو ہے لوک کی تہذيب ہے اور اس کی جو رقص ہے اس كے بارے ميں سمجھنے كى كوشش كرتے ہيں جس میں جو كہ اب جو سمے كے ساتھ تھوڑى تھوڑى غائب ہوتى جا رہى ہیں اس كے ساتھ ہى كئى جگہوں پہ جو ميوزيمس بنائے گئے ہيں جس ميں مجسمہ كاروں كے دوارا بنائے ہوئے بُت ركھے گئے جس ميں لوگ آتے ہيں اور ان كى ان کے فن کی جو باریکیاں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اس سراہتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو دلّی کی عوام ہے اس کو ذہنی طور پہ جو ہے فروغ دينے كا كام كرتى ہے اور ان كو ايک ساتھ لانے كا كام كرتى ہے